हैलो अंजी हैलो हैलो अच्छा डाइनिंग टेबल थ्होई जाना असें ई पंजी ज्हार दा बाह् ते इक्क पंदरां ज्हार दा होई गेआ ते जिस साईज दा चाहिदा होग ते थ्होई जंदा ते घर यरो इन्ना टाईम निं होना ऐ तुस हट्टिया आएओ साढ़ी ते हट्टिया बड़े बनाए दे पेदे ते दिक्खी लैएओ अगर उत्थुआं पसंद औग ते उत्थुआं लेई लैएओ शैल बनाए दे हां ओह्बी गल्ल ठीक ऐ थुआढ़ी कोई निं में इत्थै भेजगा अपने बंदे भेजगा ते थुआढ़े घर ते तुस सनाई ओड़ेओ भेजने कुत्थै ते घर कुत्थै न थुआढ़े एड्रेस्स सनाई ओड़ेओ निं हां कोई गल्ल निं शैल बनांदे शैल होन कारपेंटर बंदे दुकान साढ़ी इत्थै उप्पर सूल चौके उप्पर ऐ तुस सनाओ अऊं बंदा भेजी ओड़गा थुआढ़े घर कुत्थै भेजना सनाई ओड़ेओ एड्रेस्स पता सनाई ओड़ेओ निं घरै दा ठीक ऐ ठीक ऐ जी भेजी ओड़ेओ हून बंदा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक